हेलो जी मैम बताइए आपकी बात होटल राज कमल में हो रही है बताइए हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं जी मैम आपको हमारे यहाँ से रूम मिल जाएगा जी मैम आपको हमारे यहाँ से कई सारे रूम हैं जिस में आपको सिंगल रूमें हैं मैम टू बेड्स की सुविधा दी जाएगी हमारे यहाँ मैम आपको स्विमिंग पुल की भी सुविधाएं दी जाती हैं बस मैम हमारे यहाँ स्विमिंग पूल में जाने की कुछ टैमिंग है जी मैम आपको हमारे यहाँ अलग अलग रूम में अलग अलग फैसलिटी दी जाती है क्या आप बता सकती हैं आप किस तरीक़े का रूम चाहिए ए सी नौन ए सी लगछरी मैम सेकेंड फ्लोर पर तो हमारे यहाँ ए सी रूम वाली सुविधाएँ उपलब्ध हैं हो जाएगा मैम सेकेंड फ्लोर पर हमारे यहाँ रूम है लेकिन सब में ए सी ही रूम हैं मिल जाएगा आपको जी मैम आपको बालकनी वाले रूम भी मिल जाएंगे शैकेंड फ्लोर पर जी मैम आपको ऐसे रूम हमारे यहाँ मिल जाएंगे नहीं मैम जी मैम हम ने होटल के लिए सकती हैं आप होटल के सभी लोगों के लिए और होटल में जितने भी गेस्ट आते हैं उन सभी के लिए फ्री हैं मैम आपको होटल्स का सब के लिए

चाहिए क्या आप ये बता सकती हैं जी मैम आपको ये परसों की लिए चाहिए क्या जी मैम आपको हमारे होटल में रूम बुक करते वक़्त आपका एक आई डी आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा एवं उसके साथ में मैम आपको अमाउंट के तौर पर ए सी रूम के लिए फिप्टीन हंड्रेड रुपये भी देने पड़ेंगे मैम ये सिर्फ़ आप के रूम का चार्ज है इस में मैम आपके डिनर और लंच की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है उसके लिए आपको अलग से पे करना होता है यह मैम पूरे चौबीस घंटे का चार्ज होता है

मैम आपकी जैसी इच्छा हो वैसा मैम जी मैम आपका स्वागत